हेलो ओ नमस्कार केँ आनन्द जी अहाँ आवाजेसँ हमरा बुझा गेल जे आनन्द जीकेँ आवाज अइ की समाचार अइ गाँव घरके यौ हाँ हाँ अहाँ हाँ बहुत दिनसँ मन लागल छलै कि कहैत छी जे नेपाल जाइ नेपालमे जे छै से कनि कि कहैत छै जे कि देवी देवता राजा महाराजा सभकेँ ऐतिहासिक किला सभकेँ घुमी हाँ अरे बाप रे बाप ओ तऽ विश्व प्रसिद्ध मन्दिर अइ पशुपतिनाथ मन्दिर तऽ काठमाण्डूके नेपाले नेपालके शायद राजधानीमे अइ यौ बुझाइया काठमाण्डूमे राजधानी नेपालके काठमाण्डूए ने अइ अच्छा अच्छा हाँ तऽ ओएह बात सुन्दर बात कहलहुँ जे तिजोड़ा पोखरामे सेहो मन्दिर सभ छै लेकिन काठमाण्डू जे कहलहुँ हँ अरे बाप रे बाप ओतऽ बुझू जे पूरा विश्व विख्यात अइ पशुपतिनाथ मन्दिर काठमाण्डू अरे बाप मिथिला राज्य मिथिला राज्यके जे वीरगाथा सुनब आओर किताब पुस्तकमे इतिहास साहित्य सभमे मिथिलाञ्चल मिथिला राज्यके चर्चा अइ हाँ जेनाकि अहाँकेँ किछु स्मरण कराबी मिथिलामे राजा शिव सिंह बीर सिंह कीर्त सिंह ई सभ बड़का बड़का मैथिल मिथिलाके राजा भेलाह आर हिनका सभकेँ जे छै से किताबमे आ एखनो पुस्तकमे पाठ्यक्रममे मिथिला वंशीय राजाके चर्चा अइ बहुत प्रभावशाली राजा सभ ओहिठुन भेला मिथिलाञ्चलमे खास कऽ बीर सिंह राजा शिव सिंह ई सभ रहथिन ई सभ बड़ा प्रभावशाली राजा मिथिलामे रहथिन ओ दरभङ्गा महाराज हाँ हाँ किला ओ तऽ बहुत दिनके बाद जखन महाराज कीर्त सिंह बीर सिंह सभके जे छै से समाप्त भऽ गेलनि बात तकर बाद दरभङ्गा राज्यके पूजा भेलै महेश ठाकुर राज्यके स्थापना कयलखिन दरभङ्गा राज्यके महेश ठाकुर तऽ ओहि दरभङ्गा राज्यके महेश ठाकुर महेश जे पहिला रहथिन सन्तान तऽ ओ पहिला रामेशर सिंह आओर कुमर सिंह तऽ कुमर सिंहके नामसँ कुमर सिंह कॉलेजो अइ रामेशर सिंहके नामसँ यूनिवर्सिटीमे श्यामा काली मन्दिर तऽ बहुतो रास रामेश्वर लाइब्रेरी रामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक कऽ अस्पताल मिथिलाके राजाके नाम पर आओर दरभङ्गा राज्य बादमे तऽ राज्य जे छै से विलीन भऽ गेलै अन्तिम खाड़ीमे राज्यमे धिआपुताके लेकिन एखनो दरभङ्गाके जे राजकिला अइ ओहि किलाके देखलासँ बुझू जे ओहन फिल्ममे जयपुर जोधपुर बिकानेर जतेक किला एहिमे मिथिलाके किला ककरोसँ कम नहि अइ बड़ा जादे मिथिलाञ्चलक ई किला प्रभावशाली अइ आओर